ہیلو ویلکم سر جی جی مل جائیں گے بتائیے کب تاریخ بتائیے اچھا اچھا بھائی ہیں جی جی مل جائے گی بتائیے کتنے چاہیے کتنے لڑکے چاہئیں اچ اچھا اچھا ٹھیک ہے تو کیمرے ویمرے کتنے لاؤں میں اچھا مطلب پورا کرنا ہے ویڈیو شوٹ فوٹو ووٹو سب نا ویڈیو بھی بنوانے ہیں نا اور فوٹو وغیرہ وہ فوٹو گراف جو ہوتا ہے فریم میں لگا کے

اچھا اچھا مطلب کنٹینیو کرنا ہے ویڈیو

اچھا تو یہ شادی کہاں ہے آپ کی اچھا اچھا تو مطلب یہ مارننگ میں ہے یا رات میں ہے اچھا جی رات میں چلیے ٹھیک ہے تو پیسے ویسے کی بات کر لیں کیا ہم

آپ بتائیے جب تک آنا ہو ہم جب آئیں گے اور پیسے تو اور نہیں وہ تو مطلب ہم لے ہی آئیں گے چار پانچ جو آپ بتائیں کم بتائیے گا تو کم لے آئیں گے وہ تو پیسے کے اوپر ہے نا جی اچھا اچھا اچھا اچھا ہاں وہ ڈونٹ وری وہ ہو جائے گا ایک دم اچھے سے کیونکہ پرانی دکان ہے ہماری کوئی وہ نہیں تو میں فریم وریم کا جو ہے وہ تو ساڑھے چار سو روپے کا فریم ہوتا ہے اور دکان پہ الگ ریٹ ہے لیکن شادی کے لیے وہ الگ ریٹ کر رکھا ہم نے ڈسکاؤنٹ ہے اور باقی کیمرہ ویمرہ جو ہے وہ آپ کو کل تیس ہزار روپے لگ جائیں گے ٹوٹل کر دوں گا جی کیسٹ بھی دوں گا پین ڈرائیو بھی بنا کے دے دوں گا اچھا ٹھیک ہے تو میں اپنا لوکیسن بھیج دوں گا آپ کو ٹھیک ہے بائے تھینک یو سر